औ आं बयजोंबो ओंखाम जानानै मोजां मोनो मानोना जोंहा ज' जाथि खुरमा बा लोगो दोगो मोजाङै गाज्रि मोजां रायलायनानै ओंखामखौ जानो जोङो मोजां मोनो आरो आङो गिदिर गिदिर फोरबो फोराव मानसिफोरखौ हाय न'आव जानो लेंहरनो मोनफेरदों जेरै जोंहा मोनसे बर'नाव गिदिरथार नियम दं बेनो जादों ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै आवहाय जोङो न'नि जाथि खुरमा बा लोगो दोगो गामिनि माखासे मानसिफोरखौहाय ओंखाम जानो लेंहरो बेफोरावहायनो जोङो ज' जानो मोनो जेरै आरो गिदिर गिदिर फोरबोफोर दंबावो जोंहा बेनो जादों हाबा आरो बैसागु बेफोरावबो जोङो लोगो दोगो बा जाथि खुरमा ज' जानो मोनो ओंखाम फोरखौहाय आङो फोरबोनि बागै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा ओंखाम गोरलै आवहाय अनलाया थाथारो आरो मानोना जोङो अनलाखौहाय मायरं जों देनानै जायो नालाय बेखौहाय जोङो ओंखाम गोरलैनि सिगां खायफाया फोरमायो दि जोंनि गोदोनि आबै आबौफोरा जे गोदो मा होनो मोनलाय ओंखाम ओंखाम गोरलै आवहाय ओंखाम गोरलैनि सिगां अनला खौहाय जानो मोना मोन होननानै बुङो आरो जोङो बिसोरनिफ्रायनो मोनथिनाय जायोदि अनलाफोरखौहाय गोदो ओंखाम गोरलैनि सिगां जानो मोनामोन बा जायामोन बेनिखायनो अनलाखौहाय ओंखाम गोरलै आवसो डायरेक्ट जायोमोन बेखायनो अनलाफोरजोंहाय नाफोरजों बा अमा दाउ अनला दाउ बेफोरबादि संनानै जोङो ज' जायोमोन आरो ज' जाबा जोङो बांसिन मोजांबो मोनो ख'हाबसिनोबो बेखायनो अबेबा अबेबा ओ फोरबो फ्रावहाय जोङो ज' जानाय जायोमोन आरो